क'क्राझार जिल्लाफोराव सोलोंथाइफोरा जाबाय कलेज फोरा क'क्राझार सहरनि खाथिफोराव कलेज फोरा जाहैबाय गभर्नमेन्ट कलेज आरो गार्ल्स कलेज आरो लोगोसे खाथियाव दङ इउनिभार्सिटि कलेज सिआइटि कलेज आरो ओरैहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कलेज प्राइभेट स्कुल बियो आरो ओरैहाय बिनेस्वर ब्रह्म इनजिनियारिं कलेज आरो बेनि साखाथियाव दंबावो आइटिआइ कलेज आरो ओजोंहाय क'क्राझार जिल्लायावनो टाउन खाथियाव थानाय साइन्स कलेज आरो आरो बायदि रोखोमनि प्राइभेट स्कुल फराइसालिफोर दं दा इउएन एकाडेमि फराइसालि आरो इउएन एकाडेमि नि फराइसालि खाथियाव

सिआइटि खाथियावनो जाहैबाय बड'फा मेमरियेल प्राइभेट स्कुल आरो सिआइटि खाथियाव थानाय मोनसे सेन्ट आन्स कलेज आरो सिआइटि नि खाथियाव थानाय प्राइभेट स्कुल दं बियो

बड'लेन्ड एकाडेमि आरो सिआइटि नि खाथियावनो थानाय इउनिभार्सिटि नि खाथियावनो थानाय जोंहा ओरैहाय देबोरगाव हायार सेकेन्दारि कलेज दं आरो ओरै ओरैहाय सिआइटि नि खाथियावनो थानाय दा गभर्नमेन्ट स्कुल माबा दंखायो

गौरां हाई स्कुल आरो ओरैहाय थिथागुरिआवहायबो गभर्नमेन्ट हाई स्कुल दं आर ओरै थिथागुरि गभर्नमेन्ट हाई स्कुल खाथियावबो साखाथियाव थानाय मोनसे केनद्रिय बिद्दालय स्कुल दं गोबां फसंथान स्कुल फोर दंसै आरो क'क्राझार जिल्ला खाथियाव सेर सेर बे खिनि